हमरा गाउँ मे तऽ चाउरो के मील छै आटो के छै आओर जहाँ तहाँ लोक मुर्गा मुर्गी पालन करै छै तकरो जहाँ तहाँ ओकर फार्म बनेने छै ई सभ तऽ होइते छै गाउँ मे तऽ ई आम बात भऽ गेल छै ई सभ खोजऽ के कोनो पूछऽ के कोनो जरूरी नहि छै जहाँ तहाँ ई सभ चाउर मील गहूॅंम अथि की कहै छै मुर्गी फारम जतऽ खोजबै ततऽ भेटत